वैसे तो मुझे कई सारी किताबें पसंद हैं जो कि सच्ची सच्ची कहानियों पर आधारित होती हैं मैं उन्हें ज़्यादातर इसलिए किसी भी चीज से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं उसे उस बुक की नायक या नायिका बन कर खुद को देखती हूँ ऐसा लगता है कि वह घटना मेरे साथ हो रही है इसलिए मैं उसे अच्छी तरीके से रिलेट कर पाती हूँ इसी से मुझे उस कहानी का हर एक पहलू या हर एक मंज़र समझ में आता है किसी भी किताब को समझने के लिए आप को उस कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है इसीलिए मैं उस में कभी ना कभी एक किरदार अपने लिए ढूंढ ही लेती हूँ ताकी मैं उस किताब को अच्छे से समझ पाऊँ और पढ़ पाऊँ